हैलो नमस्ते मंत्री साहब नमस्ते साढ़ी इन्नी इत्थें गलियां ते रोड़ खराब होये दे तुसें चक्कर निं लाया मगरा तुसें वोट मंग्गने न ते फिर लोग वोट दिंदे न नेईं ओह् आक्खा दे बड़े बारी होइयै गेदे आं तुस ते फिर चक्कर निं लाया फिर ओह् मिगी आह्नियै पुच्छदे न मगरा तुसें बोट मंग्गने मगरा इंया थोह्ड़े वोट ते कम्म बी करवाने पौंदे न अच्छा पर फिर इंया थोह्ड़े होंदा ऐ कम्म जाना करवाने पौंदे न दूनियां लोकें दे सुनने पौंदे मसले फिर गै अंजी ठीक ऐ ठीक